ईअं त असांजी दुनिया में जामु गेमियूं आहिनि क्रिकेट कबडी खो खो वॉलीबॉल जामु गेमियूं आहिनि पर इन में सभिनि खां वधीक जेको खेॾंदा आहिनि उहा जैंट्स खेॾंदा आहिनि छो की छोकिरियुनि खे एॾो प्रोत्साहन न मिलंदो आहे खेॾण लाइ तव्हां कहिड़ी बि गेम खणो क्रिकेट अथव फुटबॉल अथव वॉलीबॉल अथव हॉकी अथव सभिनी गेमियुनि में तव्हांखे ख़ाली मर्द ई ॾिसण में ईंदव भाई कहिड़ी बाई चांस कहिड़ी गेम आहे जेकी मायूं खेॾंदियूं आहिनि क्रिकेड आहे वॉलीबॉल आहे हॉकी आहे ॾिसण में ईंदव जामु घट में घटि हो इन्हनि खे ॾिसण लाइ सपोर्ट करण लाइ बि केरु अहिड़ो कोन ईंदो आहे छो की ख़बरु आहे मायुनि खे एॾो कोई प्रोत्साहन ॾींदो कोन्हे पर असांखे इहो हाणे चैंज करिणो आहे जेतिरो असां जैंट्स खे सपोर्ट कयूं था ओतिरो ई असांजी भेनरुनि खे बि सपोर्ट करिणो पवंदो जीअं असांजी दुनिया में गेमियुनि जी इछा गेम कंहिंखे छोकिरियूं अॼुकल्ह जी जेकी छोकिरियूं आहिनि हुननि जी इछा प्रकट थिए असां बि अॻियां हली करे कुझु थियूं भविष्य में